ملازمت کا بازار بہت سست ہے سست رفتاری سے چل رہا ہے اور اس میں موجودہ دور میں ملازمت کی سیٹیں بہت خالی ہیں جس کو ہم پُر نہیں کیا جا رہا ہے جس سے لوگوں کا نقصان ہے کچھ لوگوں کا کچھ لوگ ایجوکیشن ایجوکیٹڈ لوگ گھوم رہے ہیں اور ان کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں لیکن بھرنے کی طرف ان کو یا اس کو پر کرنے کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے میری نظر میں اس وقت بہت خراب حال ہے